جی ہاں اتر پردیش کے سیاسی نظام میں عدلیہ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ادل نے عدلیہ نہ صرف قانون کی بالادستی کو یقینی بناتی ہے بلکہ ایگزیکیوٹو اور لیجسلیچر کی طاقت پر بیلنس یعنی چیک اینڈ بیلنس بھی قائم رکھتی ہے عدلیہ کا سب سے بڑا کام قانون کی تفسیر کرنا ہے اگر کوئی قانون آئین کے خلاف ہو تو عدلیہ اسے ختم کر سکتی ہے اس سے لیجسلیچر کو آیامی آئین د آئینی دائرے میں رکھ کر کام کرنا پڑتا ہے عدلیہ ایگزیکیوٹو کے ایکشنس پر بھی نظر رکھتی ہے اگر حکومت یا اس کا کوئی ادارہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے تو عدلیہ اس پر روک لگا سکتی ہے اسے جوڈیشیل ریویو کہتے ہیں عدلیہ عوام کے بنیادی حقوق کا بھی تحفوظ کرتی ہے اگر کسی شخص کے حقوق کی خلاف ورزی ہو تو وہ کورٹ میں رٹ پٹیشن کے ذریعے انصاف حاصل کر سکتا ہے